जय झूलेलाल अॼु कल्ह ऑनलाइन शॉपिंग जो ज़मानो आहे त मां बि सोचियो मां बि कुझु घुराए ॾिसां त सोचियो छा घुरायां त हिकु डस्टबिन मूंखे वणी वई सो मां ऑडर कई अची वई हिक पासे हुनमें ॿ सेक्शन ठहियल हुयसि हिक पासे आलो कचिरो ऐं हिक पासे सुको कचिरो सुठो सुहिणो कलर हुयसि ऐं ॿ खाना अलॻि अलॻि ठहियल हुयसि सो ॾाढी सुठी हुई त आयल शइ ऐं ऑनलाइन बि छा ॾाढी सुठी शइ आई आहे सो मूंखे वणी जय झूलेलाल